हेलो नमस्ते मैडम जी मैडम में कमला बात कर रही हूँ मेम मैं पूजा की मम्मी हूँ कमला जो नाइनथ किलास में है नाइनथ ए में मेम मुझे एक पूजा की छुट्टी चाहिए थी तो मिल जाएगी क्या चार दिन की नहीं नहीं मेम हम वहाँ सब ले जाएंगे बात ये है की अभी हम लोग की फेमिली प्लानिंग बना है और अभी एग्जाम वो एक दम से आ गए हैं और अभी उनकी दादी जी आई हुई है फिर वो चली जाएंगी तो फिर उसमें दिक्कत होगी वो जो पूजा है वो उसकी दादी से बहुत क्लोज़ है तो उसको ले जाना चाहती है तो हम लोग मत जा रही है हाँ तो चार दिन के लिए सब नहीं नहीं हम उसका पूरी तैयारी करवा देंगे हम कॉपी किताब उसके सब साथ में ले जाएंगे और वहीं पर हम उसकी पढ़ाई करवा दिया करेंगे ऐसा है वो तो है उसके के बाद तो वो आ जाएगी मतलब जारी रख लेगी लेकिन अभी तो वो उसको छुट्टी तो चाहिए पड़ेगी मतलब उसको जाना ही है ऐसा है जी मैं पूरा ध्यान दूँगी कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए उसकी कॉपी किताब सब ले कर जाऊँगा और रोज़ का एक दो घंटे निकाल लूँगी वो पढ़ाई कर के ही फिर सोए ऐसा जी जी में एप्लिकेसन लिख के दे दूँगी कल ही भिजवा दूँगी मैं जी मैम धन्यबाद मैडम जी